جی میرے ایک بھائی ہیں جیسے ہم دونوں میں الگ یہ ہے کہ جیسے ہم میں ٹیلرنگ کا کام کرتا ہوں جیسے ڈیزائننگ بناتا ہوں سب اور ان کا جو ہے آفس میں جاب کرتے ہیں وہ وہ ان کا گرافک میں ڈیزائننگ ہے بہت الگ ہے اور بہت چیزیں الگ ہیں ہمارے میں وہ ان کا کام الگ ہے طریقہ الگ ہے ان کا ہمارا بھی بہت طریقہ الگ ہے کام الگ ہے بہت چیزیں سے الگ الگ ہیں اور